हम गाय पालते हैं बकरी पालते हैं भैंस पालते हैं उसकी देखभाल हम बहुत अच्छे से करते हैं और मुर्गी पालते हैं खरगोश भी पालते हैं उसको हमलोग समय समय पर चारा देते हैं पानी देते हैं उसके लिये दाना डालते हैं और चावल दूध डालते हैं उसको चना डालते हैं उसको खीरा खिलाते हैं उसको गाजर काट कर खिलाते हैं ये सब उसको बेसन की गोली बनाकर खिलाते हैं गुड़ खिलाते हैं उसको और उसकी देखभाल करते हैं हमेशा उसको डॉक्टर को दिखाएंगे वो कहीं बिमार तो नहीं है कहीं उसको चोट तो नहीं लगी है और हम उसकी सिंग पूँछ हमेशा उसको धोते रहते हैं उसके उसको साफ जगह पर उसको हम रखते हैं और उसे हम समय पर पानी पिलाएंगे उसका दूध निकालेंगे अच्छे अच्छे नस्लों की गाय हम रखते हैं गीर गाय रखते हैं और देशी साहिवाल रखते हैं देशी गाय रखते हैं और ये गाय रखते हैं सब हम कई प्रकार की गाय हम रखते हैं भैंस भी रखते हैं कई नस्लों की और उसे समय समय पर हम दरुआ डालते हैं और परात लाकर पशु आहार डालते हैं उसको कन्ना खिलाते हैं धान का और उसको हम चुंगी खिलाते हैं बेसन का फक्का खिलाते हैं उसको और मसुरी उबाल कर भी उसको हमलोग उसका पखेव खिलाते हैं गाय भैंस के हमलोग बहुत रक्षा करते हैं और उससे दूध निकाल कर बहुत सी मिठाइयां बनाते हैं उसका खीर बनाते हैं सेवइयां बनवाते हैं और उसका खोआ बनाते हैं खुवे की पूड़ी बनाते हैं गुझिया बनाते हैं हमलोग बहुत सारा सामान गाय के दूध से बनवाते हैं और गाय को बार बार हमलोग नहवाते हैं धुलाते हैं उसको तेल लगवाते हैं उसको पंखा भी करते हैं और उसको छाया में हमेशा रखेंगे अच्छी जगह पर उसको हमलोग साफ सुथड़े जगह पर रखते हैं कि कहीं उसको कोई दिक्कत परेशानी ना होने पाए गाय हमलोगों की माता है उसे हमलोग माता के समान उसकी पूजा भी करते हैं जब खाना बनाते हैं तो हमलोग गाय के लिये रोटियाँ निकालते हैं और सब खाना बन जाता है तो उसके लिये हमलोग खाना निकाल कर तब हमलोग भोजन करते हैं और गाय की पूजा भी हमलोग करते हैं गाय हमलोगों के देश में बहुत ही उपयोगी चीज़ है उसे हमलोग अपनी माता के समान देखते हैं और उसकी हमेशा देखभाल हमलोग करते रहते हैं गाय भैंस सब जितने भी जानवर हैं कुत्ता भी हमलोग रखते हैं कुत्ता भी हमलोग के दरवाजे पर हमेशा बैठता है उसको भी हमलोग रोटियाँ देते हैं खाना देते हैं उसके लिये दूध चावल भी देते हैं और कुत्ता खाता है हमलोग के दरवाजे पर हमेशा बैठा रहता है कुत्ता उसको पानी भी पिलाते हैं समय समय पर और वो भी हमलोगों के घर का देखभाल करता रहता है और हमलोग बकरी भी पालते हैं बकरियों को भी हमलोग हमेशा समय समय पर खाना पानी देते हैं हरी घास देते हैं उसको और उसका भी दूध निकाल दे निकालते हैं वो भी दूध देती है उसका दूध कई कामों में आता है उसका दूध से जो प्रसूति रोग होता है पैरों में मल देने से भी उसका जलन ओलन सब खतम हो जाता है बकरी का दूध है जो है रो डेंगू बुखार में भी बहुत लाभदायक है उसको डेंगू बुखार में भी दिया जाता है बकरी की दूध बहुत फायदेमंद है उसको से बहुत लोग प्रयोग में लाते हैं उसको